जय झूलेलाल हिकु स्थान आहे उतां असां सभेई गॾु थींदा आहियूं माण्हू ॻाईंदा आहिनि जंहिंखे शौंक़ु आहे उहा मथे ॻाईंदो आहे ऐं हेठां वेई ॿुधंदा आहियूं सुठी तरह ॻाईंदा आहिनि ऐं हुते नाश्तो पाणी बि थींदो आहे